तुमी म्हाका प्रस्न विचारला तुमच्या वाठारांत लोक खंयचे मुखेल धर्म मानतात तर आमच्या वाठारांत हिंदू मुस्लिम आनी क्रिश्चन अशें सगळें एकत्रीत रावतात आनी ह्या गोंयात तर सगले बंदूभावान रावतात आमच्या मुख्य मुखेल धर्म हिंदू धर्म आसा हिंदू आमी भोवसंख्येन आसात आनीक हो सबंद गोवा भर आमचो हिंदू समाज पसरी पसरिल्लो आसा सगळ्यां गोंयभर तसोच इतर धर्मीक धर्मी बी आसात क्रिश्चन आसात मुसलमान आसात ते तेंचे तेचें धर्मा प्रमाणें हें करतात तशेंच आमी आमच्या धर्मा प्रमाणे आमचें वागणें आसता